मेरी मेरी बात राठी हॉस्पिटल में हो रही है मैम मेरे पेट में कल शाम से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये इसका ट्रीटमेंट मैम क्या हो सकता है मैम बट मैं हॉस्पिटल आ नहीं सकता अभी मैं जॉब पर हूँ और मेरे जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है आपको तो पता है कि प्राइवेट कम्पनीज़ कैसे काम करती है अभी मैं सर को बोलूँगा तो सर मुझे चार बातें सुना देंगे बट अब उनको बोल भी नहीं सकते तो आप कुछ ऐसा प्राइमरी या कुछ टेम्परेरी ऐसा इलाज हो जिससे मेरा पेट दर्द बंद हो जाए फिर मैं कल शाम को जब मैं ऑफ़िस से फ़्री होगा तब मैं आ कर आपके पास जरूर चेकअप करवा लूँगा सारे टेस्ट्स करवा लूँगा मैम बट मुझे मतलब बचपन से ऐसे कोई प्रॉब्लम नही है पेट में मुझे लगता है कि कुछ ऐसा टेम्परेरी ही होगा जैसे कुछ खाने से या कुछ और और चीजों से मेरे को पेट में दर्द हो रहा है वो दर्द ठीक है मैम मैं ट्राइ करता हूँ मैं सर से बात करके हॉस्पिटल आने की कोशिश करता हूँ